हय हांवें रांदलां म्हणजे बेक केलां केक बेक केला जी दुसऱ्या कल्चरांतली आसा आमच्या कल्चरांतली ना आमी सोंपेपणी केक करीच ना सगल्यान म्हणल्या केक करपा खातीर आमकां अवन जाय ना जाल्यार अवन ना जाल्यार कुकरानूय आमी ती करूंक शकता सगळ्यान पयलीं आमी केकीचें जें आयडन आसता तें घेवंक जाय आनी जें केकीक लागता तें सामान आमी अमक्याच प्रमाणान घालूंक जाय म्हणजे चड कमी जावंक जायना जर तर एक किदें वस्त कमी जाली या चड जाली ती सारकीच पाड जावंक शकता म्हुणून आमकां सगळें सांबाळून बरे तरेन वेवस्थीत तरेन करूंक जाय सगळ्यान पयली आमी आमकां किदें जाय ते वस्तू एकठांय करप सगळ्यान पयली म्हळ्ळ्या मैदा मैदा मागीर दुसरो म्हळ्ळ्यार बेकींग बेकींग पावडर तिसरो म्हटल्या कोको पावडर मागीर शुगर साकर जी आमी साकर मोटी आसता तिका आमी बारीक करून तिचो पिटो करूंक जाय मागीर म्हटल्या आमकां खंयची क्रीम वयल्यान क्रीम लागता ताज्या खातीर आमकां बटर जाय बटर जाय आनी एक आयसींग आयसींग क्रीम म्हुणून आसता ती जाय

जें आयसींग मेळटा तें घेवंक जाय सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार आमी मैदा घेवंक जाय तो वेवे वयल्यान जर तर आमकां चड केक करूंक जाय जाल्यार चड मैदा घेवपचो ज्या प्रमाणान जीं तांचीं मॅजरींग कप्सां जीं जें जे तरेन घालपाचीं तीं मॅजरींग कप्स आसता तातुंतल्यान आमकां तें एक कप जाल्यार समज चड केक करूंक जाय जाल्यार दोन कप घेवप एक करूंक जाय जाल्यार एक कप घेवप पयलीं मैदा गावता तो आमी चाळ चाळणीन घेवन चाळूंक जाय नाजाल्यार मैदाचे मातशे गुळे गुळे आसता ते पडटले आनी ते केकून केकीन तशेच उरतले ईफ आमी नॉन वॅज केक करता जाल्यार आमकां तांती जाय आनी तांती आमी सरळ घालूंक शकना तें पयली आमकां चेळोवचें पडटलें सारकें बरे तरेन ताका जे फेस येवशर आमकां चेळोवन चेळोवन करचें पडटलें नाजाल्यार जर तर हँड मिक्सर हँड मिक्सर म्हणजे मशीन नाजाल्यार आमकां तें विस्क विस्क घेवनूत करचें पडटलें मैदा घातलो की आमी हाफ टी स्पू टेबल स्पून टी स्पून हाफ हाफ टेबल स्पून बेकींग पावडर घालूंक जाय मागीर कोको पावडर घालप दोन स्पून कोको पावडर घालप मागीर तातूंत आमी शुगर घालून तुजका गोड जाय तितलें शुगर घालप ईफ नॉन वॅज केक जाल्यार तेतून आमी तांती घालप जें आमी फ बेगी मिक्स करून दवरलें तें आनी तितून तेल घालप तेल घालप उदक आमी केकीन घालपूच ना मेन म्हणल्यार तें उदक घालप ना तें सगळें घालून बरे तरेन मिक्स करप सारकें बरे तरेन मिक्स केले उपरान जें आमचें केक करपाचें आयडन आसा ताका आमी बरे एक तर आमी बटर पेपर घालूंक शकता आनी दुसरें म्हटल्यार नाजाल्यार आमी एक तर घी लावंक शकता नाजाल्यार आनी एक म्हणल्यार करूंक शकता तें मैदा जो आसा म मैद्याचें पीट तें लावंक शकता पूण हांगा आमी बटर पेपर घातलो ताज्या ताज्या उपरांत केक घालप आनी ती जर तर आवन आसा जाल्या ती वन एटी डिग्रीचेर थटी मिनिट्सांक दवरप आनी जर तर आवन ना जाल्यार आमी कुकर घेवप तेची सिटी काडप आनी कुकरान घालप दवरप दवरून तीस मिनटां दवरप ताज्या उपरांत जालें की पळोवप ताका तूं थिगडेत ओपन पळोवप जाला जाल्यार आनी जावंक ना जाल्यार मागीर परत घालूंक जाय तें तें जालें की केक भायर काडप ताका मदल्यांतल्यान कट करप आनीक जी क्रीम तयार केला आमी चॉकलेट कंपावंड या वायट कंपावंड आनी बटर घेवन या आयसींग घेवन ती क्रीम घालप आनी केक तुका जाय तरेन डॅकोरेट करप जाय तरेन सजोवप ताजेर फुलां काडप हें तुका जाय तशें करप